हाँ अगर मुझे अपने तस्वीरों से भारत को दिखाने का मौका मिले तो मैं उत्तराखंड के पहाड़ को दिखाना पसंद करुँगी क्यूंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ के पहाड़ वहाँ की आबो हवा तो मुझे भारत में सबसे ज़्यादा वही पसंद है